हमारे यहाँ दीपावली मनाते हैं दिया जलाते हैं लक्ष्मी गणेश का पूजा करते हैं सब छत के ऊपर मोमबत्ती कैंडल जो भी है जलाते हैं खुशी मनाते हैं कजरी भी होता है गाना बिरहा जो भी होता है सब प्रोग्राम होता है होली को हम लोग खेलते हैं रंग लगाते हैं एक दूसरे को फिर शाम को अभी लगाते हैं ऐसे ही